हैलो भाउ सागर होटल मां था ॻाल्हायो असांजे घर में मुंहिंजी निराण जी शादी आहे तंहिं करे लाॾा संगीत जी महफ़िल रखी आहे हाणे तव्हां असांखे राति जो नाश्तो रोटी शाम जो नाश्तो लाइ मां तव्हांखे फोन कयो आहे

पंहिंजी ज़रूरत ज़रूरत ॿुधाईंदा असांखे नाश्ते लाइ घटि में घटि छह शयूं खपनि राति जो रोटीअ में टे थी चारि भाॼियूं खपनि चांवर खपनि पकोड़ा चटिणी पापड़ खीचा रायतो सलाद ऐं ॿ मिठायूं बि खपनि भाॼियुनि में बिह पटाटा त ज़रूर ई खपनि तव्हां मूंखे ॾसींदा तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा डिस्काउंट आहिनि वरी हा सभु तव्हां असांखे पहुचाईंदा कीअं हुन वरी डिस्काउंट कीअं ॾींदा पर तव्हांखे ध्यानु रखंदा